राजस्थान में मनाए जाने वाले मुख्य सांस्कृतिक त्योहार जो हमारे हैं वो हैं जैसे होली है गनगौर है तीज है दिवाली है यह हमारे बहुत सांस्कृतिक त्योहार है जैसे रक्षाबंधन है यह हमारे यहाँ पर बहुत सारी परंपराए और समुदायों को दर्शाती है इन सभी त्योहारों से हमारा धार्मिक और बहुत सी भावनाएँ हमारी इन त्योहारों के साथ जुड़ी हुई है जैसे तीज का जो त्योहार है उस पे महिलाएँ तीज माता की पूजा करती हैं होली का जो त्योहार होता है उस पर एक दूसरे को जो इंसान है जो लोग हैं वो एक दूसरे के गालो पर रंग लगाते हैं गुलाल लगाते हैं और खुशी मनाते हैं गनगौर का जो त्योहार है वह बहुत ज़्यादा राजस्थान में अच्छे से मनाया जाता है इसमें शिव पार्वती की शादी करवाई जाती है गणगौर माता की शादी कराई जाती है इसमें गणगौर माता की पूजा करते हैं तो यह जो त्योहार है हमारे सांस्कृतिक त्योहार हैं और हमारी परंपराएँ हमारे समुदाय हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं